हाँ भैया आप स्वैगी से बोल रहे हैं मैंने एक ऑर्डर दिया था चाउमीन और पनीर का तो वो उसका भुगतान मैं कर रहा था वो हो नहीं पा रहा है क्या मैं आप को कुछ देर बाद भुगतान कर सकता हूँ या फिर जो आप का डिलीवरी बॉय आएगा उसको मैं कैस दे सकता हूँ अगर आप इसके लिए सहमत हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी क्योंकि इस इस समय हमारे घर पर बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं और इसकी बहुत ज़रूरत है

हमारी इज़्ज़त उसी पर है और आएगी तभी हम मेहमान को कुछ दे सकते हैं इस लिए मैं आप से विनती करता हूँ कि भुगतान किसी भी तरह से करवा दीजिए या फिर कुछ देर बाद अगर सर्वर हमारे यहाँ सही हो जाता है तो मैं आप को कर सकता हूँ